आबाद होनोब्ला आसामाव जों आबाद मावनानैनो निरभर होनना बुंजागोन जों गामि ओनसोलाव थानाय हिसाबै जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों जाय आबादखौ जों मावाब्ला जोङो थांना थानायनि मोनजानाय बेखौ मोना आरो बेजोंनो जोंनि दैलि सोलिनाया बेजोंनो जायो आबाद हिसाबै बहुद रोखोमनि आबाद दङ खायसे माइनि आबाद मावो खायसे जिब जुनारनि ना फिसिनायजों लोगोसे बहुद बायदि बायदि रोखोमनि आबाद दङ जायखौ गावनि गोसोजों हास्थायो बेखौनो मावो खिन्थु जों उन्दैनिफ्राय नुबोनाय हिसाबै जों बांसिन आसामाव माइखौनो गायनायखौ जों नुयो एबा जोंनि न'खराबो गामि ओनसोलावबो गायजोबो जायखौ जोङो गायनानै बुथुमनानै जोङो दोननानै लायो जों बिदिनो सोलिलांबाय थायो जाय जोंनि नांगौ समाव जों बेखौ बाख्रिनिफ्राय दिहुननानै जों जोंनि नांगौखौ जों फुलफिल एबा फोजोबना लायो जोंहा आबाद हिसाबै जोङो जोङो नै एप्रिल दाननिफ्रायनो जोङो खोथिया फोनाया जागायसिगोन आरो जों जागायै जागायै अक्ट'बरहालागै जोङो फिथाइखौ मोनहैगोन बे हिसाबैनो दानि जिथु सोलिलांनाय गोबांआनो आबादानो मावनानै जुजिनानै थायो आरो बिदिनो सोलिलांबाय थायो आरो एग्रिकाल्सार फेस्थिबेल होननानै बुंदों एग्रिकाल्सार फेस्थिबेल हिसाबै जोंहा

मोननै फेस्थिबेल जायो मोनसेया जाबाय खाथि फोरबो आरो मोनसेया जाबाय ओंखाम गोरलै जाय खाथि फोरबोआव जोङो

बिमा लोक्षिखौ मान बावो दुब्लि बारियाव आलारि बाथि फोजोंहैयो आरो मोनसेया जाबाय जाय जोङो माइखौ न'आव लाबोखांनानै बेखौ इसोरनियाव जों दान बाउनाय एबा जयै राइजो ओंखाम जानाय बे आरो फैयै फैयै जोंहा बेयाव बिहु मेनसन होनाय दङ बिहुआ मोनसे आसामनि मोनसे उत्सब एबा फेस्थिबेल जाय आसामावनो बेखौ फालिनाय जायो आं एग्रिकाल्सार सेक्टर हिसाबै गोबां मानसिखौ नुयो बेंकनिफ्राय बेबायदिनो के सि सि ल'न लानाय नुयो जाय जों माब्लाबा समाव जोंहा माखासे आस'खान्दा जाहैयो थाखा फैसानि थाखाय नाथाय बेयाव हेल्प मोननायखौ नुदों आरो लोगोसेयैनो दानि जिथु बि जे पि गभरमेन्ट सोरखार बैखौ पि एम किसान आं एगजेक्टलि मिथिया मासै मोनो ना खिन्थु मोननाय बांसिन मानसिखौनो नैरोजा खरि मोननायखौ आं खोनादों आरो नुदों एसेनोसै गोजोन्थों